हेल्ल' औ औ औ औ औ दखनायालाय दङ नांगौमोन नामा माबायदिखौ नांगौ बेबा लकेल दङ दङ जागोन दे जागोन माइदि होनाय नांखागोन ना दङ लकेल दामआथ' ओरैनो माबाया दखनाया माइदि गोनाङा ओरैहाय पन्द्रस'निफ्राय जागोन आरो बेनिफ्राय बाराबो दङ' आरे हाजार तिनि हाजार माबायदिखौ नांगौ औ जोंना गासैबो माबाखासो गामिनि दानाय लकेल दानायसो जाखायो बिनिफ्रायनो लायखायो आरो दा माबायदिखौ नांगौ बेबा खैता बायदि नांगौ दा बेफोरखौ खोन्था हरदो कालारफ्रा मा मा नांगौ औ

औ औ ओरैनो खनसे फैनानै नायफैनो ना लानानै थांनो अ औ नायफैनो हागोन जेबो नङा नायफैनो हागोन नोंनि सोलाबनाय बायदि फैबानो जाबाय दखनायाथ' दंनाया दङ आरो नांबावगौबा लायबावनो हागोन आरो नोंनो नांबावगौ बा माबायदि माबायदिखौ नांगौ बेखौ लायगोन खनसे दखानाव फैनायनि सिगां दखानाव फैनायनि सिगां खनसे खोन्थाहरबावबानो जाबाय